ہیلو الھدا ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی ہاں میں نے ابھی آپ کے ایجنسی سے ایک ٹیکسی بک کی تھی جی ہاں اور ٹائم پر آ گئی اور مجھے ٹائم پر اپنی منزل پر پہنچا بھی دیا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جس کے میں آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہوں گا جی آپ کو پتا ہے کورونا کی بیماری چل رہی ہے ماسک پہننا سب کے لیے ضروری ہے آپ اپنے ڈرائیوروں کو ہدایت دیں کہ ماسک پہننے کا خیال رکھیں جی ہاں اور آپ اپنی ٹیکسی کی صفائی ستھرائی پر بھی دھیان دیں جی جی ہاں آپ کی ٹیکسی بہت زیادہ گندی تھی اُس کی سیٹیں پچھلی پھٹی ہوئی تھی اور اُس پر داغ و دھبے بھی بہت تھے جی ہاں میں چاہوں گا کہ آپ اِن تمام چیزوں کو دُرست کریں جی بہت شُکریہ